कक्राझार त्रेन्सपर्त एजेन्सि नामा आं नोंथांमोननिफ्राय गंसे गारि बुक खालामनो सानदोंमोन आं गावनो सालायलांगोन आरो नोंथांनाव दा माबायदि गारि दङ बेखौ एसे खोन्थाहरदो नामाथाय नङा आरो पार किल'मिटार हिसाबाव माबायदि लायो नोंथांमोना आं माने ओ कक्राझार तु मेघालयासिम लांगौमोन आरो गारिखौहाय त्रिपनि थाखाय लोगोफोरजों साननैबो जानो हागौ सानथामबो जानो हागौ माबायदि रांफोरा इसे बुजायहरदो नामा